میں ایک دفعہ پینٹنگ کر رہی تھی تو میری میں جو ہے وہ رکاوٹ آئی تھی کہ میں پینٹنگ کر رہی تھی میں نے بہت سندر پینٹنگ بنائی تھی تو اس پہ جو ہے پانی گر گیا تھا پانی گرنے کے بعد وہ پینٹنگ سائڈ کا جو ایک حصہ تھا اس کا پورا گیلا ہو گیا تھا جس پہ کہ میں نے کلر کیے ہوئے تھے تو کلر ادھرادھر پھیل گئے تھے تو جس سے کہ پوری پینٹنگ خراب ہو گئی تھی اس اینڈ وقت پہ میرا سبمٹ ہونے جا رہا تھا لیکن پینٹنگ خراب ہو گئی تھی تو اس وقت میں نے اس کو کپڑے سے سکھایا کلر وغیرہ صاف کیا اور اس کو پنکھے کی ہوا میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد اس کے کلرس جو سائڈوں میں پھیل گئے تھے وہ میں نے ٹھیک کیے اس کے بعد وہ جو پینٹنگ تھی تھوڑی بہت ٹھیک ہو گئی پہلے سے اور اس کو سکھا کر پھر میں نے سبمٹ کرایا میرے دوستوں نے کہا کہ یہ کیسے کر لیا کہ مطلب خراب پینٹنگ کو صحیح کر دیا تم نے تو میں نے بولا ہو جاتا ہے کرنا چاہو تو سب ہو جاتا ہے تو وہ پینٹنگ میں نے ٹھیک کر دی تھی صاف کر کے اس کو میں نے پھر سبمٹ کروا دیا تھا